चिरां जिल्लायाव माखासे मखजाथाव थावनि आरो दावबायग्राफोरखौ जायगा एबा थावनिफ्रा जाबाय जोंहा बिमा दैनि सायाव हाग्रामा ब्रिद्ज बानायनाय बेफोर जायगाफोराव गोबां मोजां प्लास बिराद मोजां आरो बेवहाय गोबां पिकनिक स्पट दङ जेरैहाय मोनाबिलि बेफोराव दावबायारिफोरा गोबां फैनानै गोबां रंजाफैयो गोबां जानाय लोंनाय खालामनायजों लोगोसे मोसाफैयो दावबायफैयो आरो गामि ओन्सोलखौ मेहेरगोनां खालामो दाब दाब जायगानि थावनि दावबायारिफोरखौ बोगथाबग्रा होननानै जारिमिन हारिमु गोनांथि होननानै जों बे हाग्रामा ब्रिद्ज आरो मोनाबिलि आरो लावथि बेफोरखौ आङो जारिमिनारि दावबायारिफोरनि थाखाय मोजां टुरिजिम होननानै आं साननानै लायो आरो इयुनाव मोजां मोजां एबा गोजान गोजान जायगानिफ्राय दावबायारिफ्रा फैनानै बेयाव बाहागो लाफैगोन बेखौनो आंयो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय